हमरा इलाकामे कबड्डी खेल जेछै पारम्परिक छै कबड्डी खेलमे छैकि ओकर फायदा छैकि आ तों मतलब अथि फिट रहबै फिट रहबै चुस्त दुरुस्त रहबह अऽ रहबै आरो मतलबकि तोहर शरीर एकदम फिट रहतोह खेलैमे आ आ अपन छैकि खेलैमे एकगो मन लगैछे तऽ खेलबह कबड्डी खेलबह कबड्डी से फिर अच्छा खेलबह तऽ डिस्ट्रिक्ट वुस्ट्रिक्ट तक जेबह जेबह आओर कबड्डी खेलैके नुकसान भी छै कही चोट वूट लग गेलैए तऽ जादा सीरियस होए जाइछै कभी कान कपाड़ भी फूटि जाइछेै कभी पैर हाथ भी टूटैए छै लेकिन खेलैमे मन लगैछेै आओर कब कबड्डी अइसन खेल छै कि जेकरामे कि तू मतलब हमेशा दोड़ैत भागैत रहबह उछलकूद करिते रहबह जेकरासँ एकदम शरीर तोहर फिट रहतह आओर शरीर फिट रहते तऽ एनाहिते तऽ फिट रहबह अथि रहबह आओर जादा फिट रहबह दिमाग ओकरासँ से तेज हो जाइछै चलते फिरते अथि कसरत होइत छै सारा शरीरके जेकरासँ कि तोरा कोनो बीमारी विमारी नहि होतौ आओर कबड्डीमे ओथि फायदा छैकि मतलब नुकसान भी छै कि अगर चोट वूट लागि गेलौह तऽ जादा सीरियस होगलो तऽ कहिं पैर हाथ अथि सब हो गेले तऽ केनाके होते आओर की आ कबड्डीमे कबड्डी अच्छा हौते खेल छै मिट्टीवाला खेल छै मिट्टीके साथही खेलल जाइत छेै